हॅलो बायचो रिजल्ट येयलो ऑय ऑय कितली पर्संटेज येली तर

ऑय ऑय येयली एटी फाय ऑय आतां फुडें खंय गो कॉलेजीक बीन अय अय कळ्ळें लायनीन आं तो जेई दिता म्हणटालो पूण जावपा नाका गो तें कितलीं भुरगीं आसता ऑय तशें जाता पूण मागीर ईन दी एंड तेंचो डिसीजन न्ही तेंकां जाय तें करुनी तेंत चिंत्तालें आंव कितली कॉलेजी जाल्या गो हांगासर आसा आनीकूय भरपूर कॉलेजी आहा गो तशें जाल्यार आतां मागीर तें चड कन्फ्युजन की खंयच्या कॉलेजीन वचपाचें तेंत आनी कितली कॉलेजी जाल्या की खरें म्हळ्ळ्या खबरूत ना की खंयची सगळ्यान बरी ती कळत ना यें कोणाकूय विचार सगळीं जाणां म्हणटा आपलीत कॉलेज बरी न्हू ऑय अय अय आ आ बरें